ہیلو ہاں مجھ ارے کرائے پر مکان چاہیے مِل جائے گا کا اچھا اچھا جی کیسا کیسا ہے ارے وہی اچھا رہے نہیں مطلب ابھی چار پانچ سو ہزار ہزار روپیہ تک میں ارے اب کا مطلب وہ اپنا روز کا ہے مطلب سال بھر کم سے کم گیارہ مہینہ بارہ مہینہ کہاں ہے کوئی تو کا کا ہے کیا رینج کا کتنے میں ہے

ہیلو کیا ریٹ میں اِس کا رینٹ کتنا ہے کرایہ بارہ سو میں پانی اور لائٹ تب تو بڑا مہنگا ہے کمرہ اے سی اے سی رہے گی کہ نہیں نہیں تو یہ بھی مہنگا ہے کم رینج کم ریٹ رینج میں نہیں ہے کوئی پن دہوں مئو سے بول رہے ہیں